हलो मैम मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए गोल्ड लोन लेना था जी मिल जाएगा क्या क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अच्छा अच्छा अच्छा मैम इसमें ब्याज कितना रहेगा मैम ब्याज कुछ कम नहीं हो सकता और मैम कितना टाइम लगेगा हमें ये लोन मिलने के लिए क्या मैम दो घंटे में हो जाएगा और कितनी किस्तें रहेंगी इसकी अच्छा मैम जितनी अच्छा अच्छा जितनी किस्त हम बनावाएंगे उसके हिसाब से रहेगा जी मैम मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए चाहिए उनकी मैम मुझे चाहिए दो लाख का लोन क्या मैम मेरे पास है ना तीन तोला सोना है क्या मैम मैम प्लीज़ करवा दीजिए मुझे बहुत ज़रूरत है मैम मुझे मेरी अपनी माँ के इलाज के लिए चाहिए था अर्जेंट में उनकी दवा लेनी थी तो मैम आप कितना लोन दिलवा सकती हैं इतने सोने में ठीक है मैम आप करवा दीजिए बस जल्दी से जल्दी करवा दीजिए जी मैं कागज़ ले कर आती हूँ आप मेरा लोन जल्दी करवा दीजिए मैम धन्यवाद